हम हमलोग सभ मतलब कुम्हार पण्डित छियै मतलब मिट्टीके बरतन बनाबै छियै छाँछी दीया बड़का बड़का घड़ा भी बनाबै छियै एहिसँ हमरा आरके बच्चाके प्रतिपाल एहीसँ करै छियै हमरा हमरा आरके बिजनेस छियै ई बिजनेस छियै तऽ ओहिसँ हम घर परिवार चलै छै घर परिवार चलाबै छियै खियाबै पियाबै छियै बाल बच्चा घर परिवारकेँ सुख शान्तिसँ मतलब यहीसँ सुख शान्तिसँ हमरा सभ छियै गरीब लोक छियै तऽ मिट्टीके बरतन हम लोककेँ इएह सभ ने बनबै छियै हमरा आरके क्षेत्रमे हमरा आरके क्षेत्रमे ई काम करै छियै तऽ मिट्टीके घड़ा तड़ा बड़ा बड़ा घड़ा बनबै छियै मटका बनबै छियै छाँछी बनबै छियै दीपा दिया बनबै छियै इएहसँ मतलब हमरा आरके घर परिवार चलै छै बाल बच्चा चलै छै प्रतिपाल इएहसँ कए रहल छियै एहिसँ घर परिवार हमरा आरके चलि रहल छै घर परिवार खेती खोला जे छै इएहसँ चलि रहल छै मिट्टीके मतलब ई रोजगार छै हमरा सभके कुम्हार पण्डित जातिके भेलियै सभ इएहसँ बाल बच्चाके प्रतिपाल घर परिवार चलाबै छियै सुख शान्तिसँ चलै छियै इएह काम करै छियै हमरा सभ इएह काम करै छियै हमरा सभ ई की कहै छै घर परिवार चलाबै छियै मिट्टीएके बरतनसँ सभ काम करै छियै सभ काम भए रहल छै घर परिवार जे भी छै बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ खान खर्चा जे छै इएहसँ भए रहल छै घर परिवारकेँ